तीर्थ यात्रा हम लोग बहुत देखे हैं बनारस हो गया प्रयागराज हो गया गाजीपुर में भी है हम लोगों के हम लोग जाते वहाँ पर संगम है प्रयागराज में नहाने के लिए जाते हैं बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर बहुत अच्छा भी लगता है अच्छे से सजाया जाता है वहाँ पर गया भी जाते हैं लोग और हम लोग वहाँ भी जाते हैं संगम नहा कर नहा कर फिर वहाँ से बनारस भी आते हैं बनारस आ कर बनारस भी नहा लेते हैं और घूमने का अच्छा अच्छा बहुत मंदिर भी है बहुत सारा मंदिर है बनारस में अच्छा लगता है हम लोगों को वहाँ पर बनारस में सबसे बेश्ट अच्छा लगता है वहीं पर बनारस में बहुत बढ़िया है वहाँ पर लोग जाते हैं अपना सब नहा के दर्शन करके भगवान से मन्नत माँगते हैं मन्नत पूरी हो जाती है किसी लोग की किसी की नही होती है बहुत खुश रहते हैं लोग बहुत खुश रहते हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घूमने के लिए जाते हैं देश विदेश से लोग आते हैं बनारस में प्रयागराज में भी संगम है संगम नहाने के लिए हम लोग भी जाते हैं गंगा नदी है वहाँ पर गंगा यमुना बहुत बहुत अच्छा लगता है बनारस में गंगा मइया हैं और उस हम लोग जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पे दर्शन करने के लिए भगवान से विश्वनाथ मंदिर भी है वहाँ पर सबसे बेश्ट मंदिर वहीं है विश्वनाथ मंदिर हम लोग जाते हैं काल भैरों मंदिर है बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बहुत अच्छा लगता है हमारे दोस्तों के साथ हम लोग जब दिल करता है तब हम लोग चले जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पर घूम कर आते हैं फिर चले जाते हैं हम प्रयागराज हमारे घर के लोग फिर वहाँ कोई अगर मर जाता है तो बनारस में जो लोग वहाँ पर जाते हैं जलाया जाता है वहाँ से राख आती है फिर राख को फिर प्रवाहित किया जाता है बहुत अच्छा मतलब वहाँ पर मोक्ष की बताया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है वहाँ से जलाने से मणिकर्णिका घाट है वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है हमारे हमारे घर के लोग तो सभी लोग जा चुके हैं और हम भी हम तो जब दिल करता है तो मैं चला जाता हूँ बनारस में और प्रयागराज में भी हम लोग नहाने के लिए जाते हैं अच्छा लगता है सबसे बढ़िया यहीं लगता है कि हम लोग के यहाँ आस पास में मंदिर है अच्छा अच्छा एकदम देखने के लिए भीड़ होती है देश विदेश से लोग आते हैं देसों विदेश से लोग आते हैं वहाँ बनारस में घूमने के लिए दर्शन करने के लिए मंदिर है और प्रयागराज भी जाते हम लोग प्रयागराज में भी अच्छा अच्छा एकदम बढ़िया बढ़िया मंदिर है घूमने के लिए स्थान है मऊ नहा के वहाँ पर हम लोग आते हैं वहाँ से फिर इसके बाद यहाँ बनारस जाते हैं बनारस जा कर बढ़िया से हर अस्सी घाट है हर घाट पर घूमते हैं हम लोग घाट पर घूम कर फिर इसके बाद अपना घूम ऊम कर फिर दर्शन करके सब मंदिर में दर्शन करके वापस आ जाते हैं आ कर फिर यहाँ पर बनारस में एक और मंदिर है मार्कण्डेय महादेव वहाँ पर भी जाते हम लोग अच्छा लगता है मार्कण्डेय महादेव मंदिर बहुत विश्वसनीय मंदिर है जो कि हम लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन करते हैं भगवान का फिर अच्छा लगता है और दर्शन करके हम लोग चले आते हैं फिर यहाँ जाते हैं लोग